پالتو جانور رکھنے کی بات کریں تو ہاں میں مجھے پالتو جانور رکھنا پسند ہے لیکن شہروں میں ہمارے فلیٹوں میں اتنی جگہ نہیں ہوتی کہ ہم پالتو جانور رکھ سکیں البتہ میرے بچپن میں میرے دادا بھینس رکھتے تھے تو میں بھی کئی بار اُن کے ساتھ چَرانے چلا جاتا تھا اور بھینس کی سواری کرتا تھا اور اچھا بھی لگتا تھا اور کئی بار ایسا ہوا ہے کہ ٹھنڈی میں جب اور جب بہت سارے پلّے پیدا ہوتے ہیں تو ہم لوگ کوئی اچھا سا پلّا دیکھ کر پکڑ لاتے تھے اور اُسے پالتے تھے اپنے یہاں اور اپنے یہاں رکھتے تھے کھلاتے پلاتے تھے تو ہاں پالتو جانور رکھنا پسند تو ضرور ہے لیکن شہروں میں جگہ کی تنگی اور جگہ کی قلّت کی وجہ سے پالتو جانور رکھنا آسان کام نہیں ہے